हम पूजा करय छियै माता दुर्गा जीके तऽ माता दुर्गा जीके पूजा करय छियै हुनकर स्थान मन्दिर धोली सुबहके उठिके झाड़ू लगेलाक बाद हुनकर मन्दिर धोली फिर नहा सोनाके हुनकर पूजा कयली दीया अगरबत्ती जलाके आओर मङ्गल भी पूजा करय छियै हनुमान जीके तऽ हनुमान जीके पूजामे मिसरी आओर बदाम मेन मेन प्रसाद हुनकर हइ लड्डू लेकिन हर मङ्गलके नहि चढ़ाबय छियै कबो कबो चढ़ा दै छियै आओर लेकिन हर मङ्गलके मिसरी बदाम चढ़ा दै छियै तऽ हुनकर भी पूजा कथा भी होइ छै हुनकर हनुमान चालीसाके कथा भी होइ छै आओर एक घण्टा लागि जाइ हइ हनुमान जीके पूजा करयमे मने कथा आरती करयमे एक घण्टा लागि जाइ समय आओर महादेवके महादेवके पूजा करय छियै ओ भी पूजा होल महादेवके पूजा करय छियै तऽ हुनकर भी बेलपत्र मने दुबही फूल वगेरह भाँग धथुर सब हुनकर डालिके पूजा करय छियै आओर जल भी प्राप्त हुनकर करय छियै आओर तीन गो भगवानके पूजा करिके आओर तभिये मने दाना प्राप्त करय छियै काहे कि तऽ पूजा कयलासँ इन्सानके देहमे सकुन्ती मिलय हइ अच्छा मन भी लागय अगर जइ दिनके तबियत खराब हो गेलइ आज तबियत खराब हो गेलय तऽ नहि कयलियै पूजा अच्छा नहि बुझइ हइ जे हम अच्छा नहि कयलियै हऽ आओर भगवानके भी लागय कि से भगवान भी भूखल छथिन अपने खा लेलियै आओर हुनकर स्थान नहि धोलियै पूजा नहि कयलियै तऽ लागय छै इन्सानके रोज पूजा पूजापाठ करिके ही भोजन करना चाहियै करयके चाही हँ आओर तभिये सकुन्ता मिलय शरीरमे आओर दोकानसँ अर्जुनके दोकानमे मने सामान मिलय हइ हर चीज धुप अगरबत्ती आओर तिलके तेल दीया देखाय खातिर मोमबत्ती धुप जनउ उनउ कच्चा धागा उगा हर चीज मने पूजापाठके लिए हुनका दोकानसँ लाबै छियै